संनायखौ आइजोफोराल' सङो बे नङा माने संनाया संनाय खावनाया मोनसे बयनिबो खामानि होन्नानै जों सान्नानै लानांगोन माने जों जायाब्ला माने थांनानै थानो हाखाया बेनिखाइनो संनाय खावनायखौ हौवा आरो हिन्जावफोरनि गेजेराव जेबो फाराग लानो नाङा जायनो सोलाबो बेनो संनांगोन आरखि बे आरखि ओमफ्राय आंनि नखरखौनो बुंनांसिगोन आंनि नखराव माने संनाया समानानो आं सोलाबनाय समाव आं सङो आरो आं सोलाबाबा आंनि हासबेनानो सङो आरखि ओमफ्राय बे थांबाय ओमफ्राय संनाय खावनायखौ स्पेसियेलि आं जोबोद मोजां मोनो माने जेरैहाय अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिखौ माने बर'फोरा जायो नालाय अनला अनला ओंख्रिया बर'फोरनि फेमास ओंख्रि नालाय बेनिखायनो जोङो अनला ओंख्रिखौ नखराव बहुद संनानै जानाय जायो आंनि हासबेनाबो अनला ओंख्रिखौ जोबोद गोथाव मोनो नालाय बेनिखायनो अनला ओंख्रिखौ जोंनि नखराव बांसिन संनाय जायो आरखि बे ओमफ्राय अनला ओंख्रिखौ ओरैबायदि जोंनि नखरनि संनाय माबाखौनो बुंनांसिगोन जोंना नखरावहाय अनला ओंख्रिखौ ओरैबायदि सङो माने ना दावजों अनलाजों बेखौनो बुंसिगोन आं दावखौहाय गिबियावहाय मोजां संनानैहाय मोजां संनानै लाग्रोनांगौ बेनि उनावहाय अनलाखौ माबानांगौ हरनांगौ आरो बिनि उनावसो मा होनो